ना हमनाय आदब ना हमनो थाखाय आंखौ रावबो फोरोङाखै नाखौ आङो गोदो गोदाय आबौ आबैमोन दङमोन बिसोरनिफ्रायनो नाखौ नायनानै आङो नाखौ हमनो रों सोलोंबोदों नुबोदों गोदो गोदायनिफ्राय आबौ आबैमोना फोथाराव दंग'वाव दैसायाव ना हमनायखौ जोंखौ फोरोंबोदों बे ना हमनायखै जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो नुबोनाय दा बेखायनो आइ आफायाबो जोंखौ फोथाराव दैसायाव बानानै लाङोमोन ओंखायनो ना हमनोबो जोङो सोलोंफायोमोन बिमा बिफाजों सोलोङोमोन ओंखायनो नाखौ जोङो हमनो सोलोंनो सहस जों जाबोदों आरो जोंनि साखाथिनि फोथार दैमा गोबां ना थायोमोन बेफोरखौ जोङो नुनानै नायनानैनो जोङो गाव गावनो हमनो रोंलांनानै सोलोंनाय जाबाय जों बिमा बिफाफोरजों जोङो थांफायोमोन दा थांफानानै जोङो गोबां रोखोमनि ना जोङो नुनो मोनोमोन मागुर सिंगि सल बारलि गोबां रोखोमनि नाखौ जोङो नुनो मोनोमोन हमनो मोनोमोन जोङो मोनजाबोदोंमोन दा दिनै समावसो ना बिदि गैला दा ना हमनाय थाखाय जोंखौ फोरोंनांलायाखै बिमा बिफाखौ नायना जों सोलोंदों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि समाव जोङो नाखौ फख्रियाव फिसिनानै जोङो जेफोरजों बोयो जोङो दैमाफोराव जेफोरजों सारो बा दैमाखौनो जोङो थेथेनानैबो ना सारो गोबां रोखोमनि ना हमना जानायनि बा ना हमनो खौ जोङो दिनैनि समाव नुयो आरो आंबो दिनै गेदेर गोलावफोरनि बा आइ आफामोनखौ नुनानैनो माब्लाबा फख्रियावबो जे सारनो जोङो नाखौ थिखांनानै जोङो नाखौ हमो माब्लाबा समाव जोङो गोलाव जेजों बोनानैबो हाख'रनि नाखौ जोङो थिखाङो दैमाखौबो जोङो थेनानै दैखो गुबुनथिङाव हरनानै जोङो नाफोरखो जोङो थिखांनो हायो दा बिदिनो जोङो ना हमनायनि गोबां आदब खायदा दिनैनि समाव फैबाय दा फैनायखाय जोङो ना हमनानै सारनानै जानाय आदबाबो गोरलै जाबाय दा बेखायनो जोङो दिनैनि समाव ना हमनो थाखाय रोंगौथिनिबो एसेबां गोनांथि जाला दा जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मोनबोखानाय नुबोखानाय जायखौ जोङो ना होन्ना सिनायमोनदों नाया दैयाव थायो दैनि नाखौ बोरै हमनांगौ दा जोङो बेखौ फोरोंनांलायाखै बिमा बिफाखौ नुनानैनो जोङो नाफोरखौ जोङो हमनो रोंबोदों दा ना हमनो थाखाय जोङो बर' हिसाबै नाया जोंनि खायद' हिसाबै जोङो नाखौ हगारनोबो रोङो हमनोबो रोङो जानोबो रोङो दा जोङो नाखौ फिसिनोबो रोंङो ओंखायनो नायाबो जोंनि मोनसे आबाद बायदि जोङो नाखौ जोङो खालामबोदों आरो दिनैनि समाव गोनोखोआरि मुगाजों आदबजों नाखौबो गोबां रोखोमनि आदबजों जोङो फिसिनो जों आखायाव लादों फिसिदों दा जोंनावबो फुख्रि दङ आरो साखाथियावनो दैमाबो दङ दा जोङो नाखौ नांगौबानो जानो गोसोबानो जोङो थांनानै जेफोरजों जोङो सारनानै जानो हायो हमनो हायो ओंखायनो जोङो नाखौ बर' हिसाबै नाया जोंनि थाखाय फिसिनाय जानाय हमनाय गासैयावबो जोंनि थाखाय खोब सहस बेखायनो जोङो दिनैनि समाव नाखौ आबाद खालामनानै गोबां सुबुंफ्रानो गोबां बिथिङाव दावगादों गोनोखोआरि मुगाजों दखरसे हायावनो गोबां रोखोमनि ना फिसिनानै रांखान्थि खामायनो हादों दा जोङो बर' हिसाबै गोनोखोआरि मुगाजों गोबां आबादारि ओंखारबाय आंबो आंनाव थानाय फख्रियावनो आंनाव गोबां जाथोनि ना दङ समबायदि लुगैबानो गोसो जायोबानो रांखान्थिनि आंखालबानो जोङो नाखौ जेजों सारना लाङिजों बोनानै जोङो फान्नानै न'खरखौबो सुंथानो हायो आरो बे नाया जोंनि जानायजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि बा आंनि आंनि राहानिबोगिरि जानानै दङ ओंखायनो ना हमनायखौ आबौ आबैमोना जोंखौ फोरोंनानै दिनैनि समाव ना फोरोंनो थाखाय हमनो थाखाय जोंखौ फोरोंबोनाया जोंखौ दिनै फिसिनायसिम जोंखौ लाबोनो हाबाय